रांदि असांजे लाइ हिकु अन्याय हिकु ज़रूरी शयूं आहे रांदि खेॾण सां असांजो शरीर सुठो ऐं सुजल ठहे थो ऐं दिमाग़ बि पंहिंजो कम सुठे नमूने करे थो रांदि असांजो हिकु टाइम पास नथी करे पर हिकु असांजे शरीर खे बि सुठो ऐं सुडोल बणाए थी ऐं पंहिंजो ध्यानु बि विंद्राए रहे पियो जंहिंजे करे रांदि ने हाइक ज़रूरी आहे पंहिंजो सुठो ऐं सुडोल बणाएं थी त असांखे रांदि खेॾणु रोज़ ज़रूरी आहे जेका असांजे लाइ पंहिंजो शरीर खे बि त तंदुरुस्तु रखे थी